जी मैं बोल रहा हूँ बताइए जी आपका क्या केस हुआ है

ओके तो आपका डे कब हुआ है केस अच्छा तो आप टेंसन नहीं लीजिए आप मेरे ऑफ़िस आ सकते हैं तो आप ऑफ़िस आ जाइएगा शाम को मैं पाँच बजे से बैठता हूँ ऑफ़िस में तो अपन वहाँ बैठ कर पूरा केस डिस्कस कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अपन उनको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट में केस जैसे ही कोट ही के अंदर अपन उनको पैसे देते हैं तो अपना उससे जो होते केस में जो उनका गाड़ी का जो नुक़सान होता है वह जो सामने वाले जिसको लगी है जिसका नुक़सान होता है उसकी भरपाई करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप छूट जाएँगे ऐसे कुछ कोई बड़ा भारी केस नहीं है

अच्छा आप यह बताइए आपकी कार कार का इंश्योरेंस था तो बस तो फिर आपको ज़्यादा उसकी दिक़्क़त नहीं है टेंशन नहीं लीजिए आप मेरे ऑफ़िस आइए अपन वहाँ पर बैठ कर और डिस्कस कर लेंगे और जो भी रहेगा वह मैं आपको समझा दूँगा जो मेरी फ़ीस रहेगी वह भी आपको बता दूँगा वह केस पर निर्भर करता है मैं आपको बता दूँगा अभी केस के हिसाब से यदि अगर आपने सामने वाले को अगर ज़्यादा लग गई होगी या सीरियस हो गया सामने वाला तो वह केस फिर पैसे से नहीं तो फिर वह केस ना उससे उससे ख़ाली पैसे से नहीं होता है क्योंकि पैसे एक लिमिट या फिर एक दे सकते हैं अपन ओके तो आप एक काम करिएगा आपका क्या नाम बताया आपने ओके आकेश जी आप मेरे एडवोकेट की जो मेरी वह है ऑफ़िस आप वहाँ पर शाम को विज़िट करिए मेरे से मिलिए मैं आपको पूरी आप मेरे को विस्तार से केस बताइएगा मैं आपको पूरी डिटेल्स और जो भी रहेगा ठीक अपने साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और कैसे अपन बच सकते हैं वह सब अपन डिस्कस करके और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी जी जी जी मैंने कई केस लड़े हैं आप मेरा नाम अगर बाहर पूछेंगे तो सभी जानते हैं जितने वक़ील अकिल है सब जानते हैं मेरे को ओके थैंक यू धन्यवाद